नमस्कार सर मेरा नाम रूपेन्द्र सिसोदिया क्या मेरी बात कुनाल रेस्टोरेंट से हो रही है

सर जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले औडर किया था इसी नंबर से मेरे द्वारा औडर किया गया था आपको जिसमें कुछ प्रकार कि मिठाईयाँ और आपके इस्पेशल समोसे कचौरियाँ आदि का भी औडर दिए गया था जी जी जी शिवाजी वाटिका तरफ जी तो और्डर कब तक डिलेभर होगा सर क्या हमारा औडर रेडी है जी हाँ अगर तैयार हो चुका है तो अगर तैयार नहीं हुआ है तो मैं उसमें कुछ समान ऐड करवाना था जोड़ना था सर जी तो हमें आपको बता दें कि हमारा औडर जैसे समोसे कचौरी और कुछ और भी था सर उसके साथ हमें सभी प्रकार के पेय पदार्थ को भी कुछ पेय पदार्थ को जुड़वाना था हाँ बोल सकते कोल्डड्रिंक्स वगैरह जी सर तो क्या आप हमें बताएंगे आपके पास कौन कौन सी कोल्डड्रिंक्स उपलब्ध है

ठीक है ओके सर तो सर मैं आपको बता दूँ कि आपको कोका कोला ज़ो है कोका कोला के दो दो बड़ी बौटल एक लीटर वाली सर और इसके साथ ही हमें आपके इस्पेशल जूस था मैं आपके इस्पेसल जूस के बारे में सुना सर क्या सही सुना है जी जी जी सर जी सर हाँ सर तो आप कृपया करके दो हाँ दो दो से तीन पैकेट जूस का भी भिजवा दीजिएगा जी और पार्टियों का बड़े स्तर तो हम आपको ऐसा और्डर देंगे क्या आप हमारा और्डर तुरंत पहुँचा सकते हो ओके हाँ तो और्डर में सर जूस कोल्डड्रिंक और खास करके छाछ इनके अलावा भी अलग अलग जैसे सौफ्ट ड्रिंक भी होगी आपके पास जी जी जी हाँ जी सर जी सर वो सौफ्ट ड्रिंक भी भेज दीजिएगा जी सर ओके सर थैंकयू सर